औ औ औ सार बुं सार सार आङो मोननै मोनथाम लादोंमोन नालाय बे नोंसोरनि साखाथि बरागारिनि गामिनिफ्राय एसे सानतिनगर होननायावबो गंनै न'खौ खालामगासिनो दङमोन आरो मोनसे पाइप अयेरिं खामानि दंमोन नालाय मैयाबो माने बिनि थाखाय थांथ'नो

आटसा सार माने आङो नैबेखिनि खामानिखौ बै फ्लर बानायनांगौ दङमोन आरो बे मोनसे नखराव बे बिथांनि खामानिखौ आङो मानि जोबसै लेबारफ्राबो आंना एसे खम जानानै दं आरो माने मावनांगौ माबाया खम जानानै दङ नोंथांनाथ' ओरैनो पाइपनि पाइप लाइनखौल'सो थिग खालामनांसिगौ ओरैनो कारेन्टनि अयेरिंजों पाइप लाइनजोंखौल' ना बेखौल'सो थिग खालामनांसिगौ नालाय आङो साननैसो उन एसे उनाव माबा नोंथांनो फन खालामफिननानै खौरांखौ हरफिनगोन आङो नोंथांनो अब्ला आङो नोंथाङा खुनुरुखुम साननैसोखौ एसे नेथ'दो औ औ औ औ औ नोंथां बे सारा बे अयेरिंनि माबाफोरखौ पाइपफोरखौ बायखाजोबबाय

बबेनिफ्राय लांखो सारालाय

औ थार्मानि गसाइगावआव दंमोन नालाय गसाइगावआव मानि आं लायबाय थाग्रा दंमोन बेयाव एसे खम बेसेनजोंनो मोनगौमोन खोमा बेखौ सानदों आं ओरैनो बेसे लाखो सार ओरैनो बेसे लाखो

औ दे दे जागोन सार दे आं औ औ नैबे एसे बे साननैसोल' नेथ'दो सारा एसे अननानै औ दे दे थेंकिउ